मैं मधु शर्मा गल्ल करां नी आं रियासी डिस्ट्रिक्ट तूं जियां कि चैकिंग दे बारे च गल्ल करा दे न कि इत्थुआं अस जेल्लै घरां निकलने आं इयां यानि कि देवी दर्शन करने गी जन्ने आं माता वैष्णो घरा निकलने आं गड्डी पकड़ने आं कटड़ा जन्ने कटड़ा चैकिंग होंदी कटड़ा चैकिंग होंदी उत्थै लाइन बिच उत्थै जाइयेै फ्ह उत्थुआं पर्ची बगैरा लाइन बिच लग्गियै पैहले उत्थै खड़ोई रवो फ्ही पर्ची लैनी उत्थां पर्ची लेइयै फ्ही उत्थै अग्गै जंदे बाल गंगा चैकिंग सिक्योरिटी ऐ उत्थै चैकिंग होंदी चैकिंग कि मतलब कुसै अज्ज कल्ल जि'यां गौरमैंट ने इन्ने नशे चलाए दे नशे न इन्ने कि मतलब कोई चैकिंग करा दा कोई नशे नेईं नां बोझै पाए दा कोई नशा जां कोई बीड़ी सिगरेट बगैरा जां कोई गुटखा बगैरा खास करियै मर्दें दी बड़ी ज्यादा चैकिंग होंदी और मर्द केईं लोग के हुंदे कि अग्गै पिच्छै छपाऊ उड़दे जां कोई जनानी गी दऊ उड़दे भाई कि तुस साड़ा केईं नशे बगैर नेई ंरेही सकदे कोई नशे बंगैर नेईं चली सकदा ते नशे करियै बी ढक्की नशे करियै ढक्की चढ़नी ते फ्ही माता दे दरबार जाइयै उत्थै जगह जगह अद्धे रस्ते बिच चैकिंग बगैरा बोझे बगैरा चैकिंग होंदे स्हाढ़ी चैकिंग लैंदे कि कोई गलत चीज जां कोई नशा बगैरा कुछ लेइये दरबार नेई जा देन ते फ्ही नुआढ़े बाच मतलब कि जन्ने आं अस चैकिंग चुकिंग कराइयै फ्ही उप्पर अद्ध कुवारी अद्द कुवारी बगैरा उद्धर जाइये अग्गै चैकिंग फ्ही नुआढ़े बाद भवन जाइयै चैकिंग करानी बैग बगैरा चेक करने बोझे बगैरा माता रानी दे दरबार बेच्च कोई बी ऐसी चीज लेइये नी जान देना कि जेह्ड़ी मतलब कि जगह जगह सिक्योरिटी ऐ सिक्योरिटी चैकिंग करने आस्तै कि कोई ऐसी वैसी चीज जां कोई नशा वगैरा कोई गुटखा वगैरा जां कोई बीड़ी सिगरेट बगैरा पाइयै दरबार च नेईं जाना फ्ही तां बापसी औंदे बी माता रानी दे नशा वापसी औंदे बी माता रानी दे सिक्योरिटी चैकिंग करदी कि कोई चीज आंदे लेई लैती जां कोई ऐसी चीज नी ना ऐ कि जेह्ड़ी केईं लोक की आंदे बी के करदे रस्तेआ नशे लेई लैंदे की हून चलना की नशै वगैर कि'यां चलना ते जगह जगह सिक्योरिटी चैकिंग करा दी जियां कि कुतै बी दर्शन करने गी जाओ माता वैष्णो जाओ जां कुतै बी जाओ कोई बी तीर्थ स्थान उप्पर जाओ उठी जां कोई पैदल आह्ली जगह जाओ उठी ते उत्थै हमेशा केईं लोग बड़े लोग होंदे जेड़े नशे बगैर नेईं चली सकदे ते इत्त गल्लै जगह जगह कोई बी माता दा दरबार ऐ जां कोई बी जगह तीर्थ स्थान आह्ली ऐ उत्थै सारै चैकिंग चैकिंग हर एक्क जगह चैकिंग अगर इत्थुआं के अस निकलचे ते कटड़ा जंदे पैंथल सेरली चैक पोस्ट हर एक्क जगह हैन पुलिस थाने हर इक्क रस्ते कि जगह जगह चैकिंग करनी चैकिंग होना बड़ा जरूरी ऐ कि चैकिंग मतलब कि कोई बी अज्ज कल्ल जगह जगह निक्के निक्के बच्चे इन्ना नशा करा दे न ते चैकिंग बड़े कोल ज्यादा कोला ज्यादा चैकिंग करना जरूरी ऐ